आज हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं और लोग पाश्चात्य संस्कृति की ओर उनका झुकाव होता जा रहा है लेकिन हम अपनी भारतीय संस्कृति को का त्याग नहीं कर सकते वहाँ हमारे लिए बहुत ही हमारे बड़े बुज़ुर्गों की देन है वह पूर्वजों से चला आ रहा है और वह हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है संस हमारी संस्कृति हम अपने बच्चों को बड़ी आसानी से दे सकते हैं लेकिन पाश्चात्य संस्कृति के चलन के कारण हमारे बच्चे अब हमारी भारतीय संस्कृति से बहुत ही पीछे रह गए हैं लेकिन अब वक़्त आ गया है कि हम उन्हें अपने भारतीय संस्कृति से जोड़ें उन्हें पूजा पाठ सिखाएं उन्हें भारतीय श्लोक बताएं सिखाएं उन्हें वह याद कराएं उनसे रोज़ प्रार्थना करवाएं मंदिर में भगवान के दर्शन करने रोज़ जाना है यह सब सिखाएं और बड़ों को प्रणाम करना है कैसे आए आने जाने वाले लोगों की आवभगत करनी है और उन्हें कभी उनका अपमान ना हो ये विशेष ध्यान रखना है और हम अपने संस्कृति को बचाने के लिए अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को हम बहुत आगे अच्छी देन दे सकते हैं और उन्हें ये सीखा सकते हैं कि हम अपने भगवान अपने जो पूर्वज है उन्हें उन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया है और वह हमारे लिए कैसे सुरक्षित है वो उन्होंने जो भी हमें सिखाया है जो संस्कृति हमें सिखाई है वह इतनी अच्छी है कि वह हमारे लिए हर तरह से लाभकारी है और हम उन्हें अपना कर एक अच्छा जीवन जी सकते हैं अपने आने वाले बच्चों को हम यह देन दे कर के उनका जीवन भी सुरक्षित कर सकते हैं